यात्रा मे बहुत ढेर रास समस्या हो जाय छै स्टेशन पर पैखाना के भी दिक्कत हो जाइ छै पानी के दिक्कत हो जाइ छै समस्या पानि के बहुत जे छै शौचालय के दिक्कत रहल हो जाइ छै त पानिओ के दिक्कत हो जाइ छै समस्या एहन आ जाइ छै कि पानि पीहू लए नहि मिलै छै कही कही पर प्यासे रहै छै पानि खरीद के बोतल ठंडा इसब पीएके परै छै एहन समस्या हो जाइ छै यात्रा मे कभी धूप से भी समस्या ई हो जाइ छै कभी बारिश से भी समस्या ई हो जाइ छै लैट्रिन मे नहि पानि रहय छै ओहो समस्या बड़ी भीड़ हो जाइ छै यात्रा मे जे है से पानि के सुविधा चाही पानि नहि रहले पर बहुत समस्या हो जाइ छै ई समस्या के बड़ी लगय छै ई समस्या कब तक ऐसे चलते स्टेशन पर यात्रा मे एकर कोइ हिसाबे किताब नहि बुझाय छै कहिया सुधार होतै ना होतै समस्या पानि के इतना समस्या हो जाइ छै की आदमी बेचैनी पकड़ लै छै पानि बिना पैसो रहल पर पानि नहि मिलै छै कही पर ठंडा पानि फ़्रिज से कही पर मिलल कही पर नहि मिलल ओहि समय पर समस्या पानि के रहल घटना भी घटि जाइ छै करना ई सब स्टेशन पर प्रबंध रहय के चाही इ समस्या नहि रहय छै स्टेशनो पर नहि रहै छै पानि समय समय से सबके मिले के चाही ओ भी नहि रहै छै ई भी यात्रा करय वला के बड़ा दिक्कत छै बहुत जादा दिक्कत छै रहबे करै छै फिर भी लोक यात्रा करबे करै छै स्टेशन पर मेला ठेला बाबा धाम वैष्णो माता जैबे करय छै बाबा धाम जैबे करै छै समस्या के खींचते मिलाते चलै छै समस्या बहुत गम्भीर अछि पानि के शौचालय मे पानि नहि रहै छै ओहे समस्या होइ जाइ छै कि कही स्टेशनो पे पीहू ल नहि रहै छै यही समस्या है इसमे बच्चा लोक भी बहुत जे है दुखित हो जाइ छै पानी के समस्या से यही समस्या के समाधान है आ विशेष सुविधा चाही शौचालय मे पानि रहय के चाही स्टेशन पर नल जल के व्यवस्था चाही रास्ता पेरा यात्रा मे नल जल के भी व्यवस्था चाही इसब रहै छै अच्छा लगय छै समय से पानि भी मिल जाइ छै समस्या से न कोइ होइ के चाही